अॼुकल्ह ॿार क्रिकेट खेॾण में वधीक इंट्रस्ट करनि था और बैडमिंटन थी वियो शतरंज थी वई बास्केट बॉल थी वई इन्हनि खे खेॾण में ॿारनि खे वधीक इंट्रस्ट अचे थो पियो